आप भविष्य के संदर्भ के लिए अपने विवाह प्रमाण पत्र की एक डिजिटल प्रति रखना चाहते हैं आप अपने दोस्त के घर पर हैं और वे इस उद्देश्य के लिए डिजिटल लॉकर का उपयोग करने का सुझाव दे रहे हैं तब सरकार अब टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल कर रही है जिसके साथ नागरिकों को भी लाभ देना शुरू कर दिया गया है और जो हं बी ए वी एम सी मुम्बई में रहने वाले नागरिकों के लिए एक ऑनलाइन सुविधा है और जो अपने हाल ही में शादी की है या पहले की थी या मेरी शर्टिफ़िकेट बना बनाने का सोच रहे हैं उसके लिए यह ख़ुशख़बरी है कि अब मुम्बई के जो या फिर भारत के जो भी नागरिक हैं वे डिजिटल लॉकर का उपयोग कर सकते हैं अपना मेरिज शर्टिफ़िकेट ऑनलाइन सहेज कर रख सकते हैं और यह फ़ीचर वर्तमान में उन नागरिकों लिए इन मौजूद है जिनकी शादी मतलब अट्ठाइस जनवरी से दो हज़ार सोलह के बाद हुई है यह बी एम एच सी ने जानकारी प्रदान की है और अट्ठाईस मार्च तक यह तीन लाख अस्सी हज़ार चार सौ चौरानवे शादियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है इसमें किसी भी कपल को वीजा पासपोर्ट या अन्य सरकारी दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है जो ऐसे मैरिज रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है और यह सुविधा घर बैठे लोगों को मिलती हैं इससे ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन हो जाता है और यह दो हज़ार दस से मेरिज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है इस प्रकार से अपन डिजिटल लॉकर में मेरिज सर्टिफ़िकेट को आसानी से रख सकते हैं हार्ड कॉपी बनवाने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और शर्टिफ़िकेट यूज़र को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन आसानी से मिल भी जाएगा तो ऑनलाइन डिजिटल जो है मोबाइल ऐप पर मैरिज रजिस्ट्रेशन भी उपलब्ध कर दिया गया है